शेतकऱ्यांची आत्महत्या जी जाता तेका तेजे कारण म्हणजे म्हाका अशें दिसून येता की जें कितें तेंचे कडल्यान पीक पिकोवन घेवन जें मदलें दलाल जें आसता ते तेंचे कडल्यान चार आण्यांनी किंवां एक रुपयान घेता आनी मागीर तें पांच स रुपयांनी विकलें वता आनी अशें जें जें कितें हें चल्लां तें योग्य न्ही हेजेर सरकारान आसूं जनतेन हेका कितें तरी प्रतिबंध हाडचो अशें आमकां दिसता आनी ह्यो आत्महत्यो खंय तरी थांबपाक जाय अशेंय आमकां दिसता